آج کل ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے پہلے کے زمانے سے بہت ہی زیادہ اچھا یہ زمانہ ہے کیونکہ پہلے کے زمانے میں کھیت میں انسان لے کے جایا کرتے تھے ہل وہ گائے کے بھینس کے ساتوں ہل چلایا کرتے تھے دھان گیہوں کاٹنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی اور آج کے زمانے میں یہ ہے کہ نہ مطلب طرح طرح کی مشینیں نکل گئی ہیں طرح طرح کی چیزیں نکل گئی ہیں جیسے کہ نہ کسانوں کو پرابلم ہوتی ہیں اور نہ مطلب کسی اور کو پرابلم ہوتی ہے کیونکہ وہ ایسی چیزیں نکل گئی ہیں ٹیکنالوجی سے جیسے کہ کھیت میں دھان کاٹنے گئے تو دھان کاٹے اسی مشینوں سے پھر دھان الگ کر دئیں پھر اسی مشینوں سے دھان کی چاول الگ کر دیے ایسی ٹیکنالوجی آج کل نکلی ہیں پہلے کے زمانے میں بہت جیادہ ہی پرابلم ہوا کرتے تھے پر آج کے زمانے میں نہیں ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کے زمانہ ہے تو اس کے وجہ سے ہی اچھی ہو رہی ہے پر کیا بولا جائے کھیتوں کے مطلب کسانوں بھی بہت زیادہ ہی خوش ہیں اور ہم سب بھی بہت زیادہ خوش ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ہم لوگ بہت زیادہ ہی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پہلے کے زمانے میں ہم لوگوں بہت زیادہ ہی نقصان اٹھانا پڑتا تھا بہت زیادہ ہی پریشانی اٹھانا پڑتا تھا پر آج کے زمانے میں بہت زیادہ ہی لابھدایک اٹھا رہے ٹیکنالوجی کا اس کے لیے بہت بہت ٹیکنالوجی کو تھینک یو بولیں گے ہم